काजमे तऽ एखन हम पढ़ाइ कऽ रहल छी हमर पढ़ाइसँ टाइम बहुत कम बचि पाबैए हम एखन एन्ट्रेन्स एक्जामके तैआरी कऽ रहल छिए लेकिन तैओ अहाँ हमरासँ पूछै चाहे छी कि काजके अलावा अहाँके की शौक अछि काज मतलब पढ़ाइ पढ़ाइके अलावा हम बहुत किछु करै छी जेना खेल खेलाइ छी कबड्डी खेलाइ छी किरकेट खेलाइ छी ताहिनैए ओ गार्डेनिङ्ग करै छी हमरा गार्डेनिङ्ग बहुत नीक लगैए हमरा नेचरसँ जुड़ाव बहुत पसन्द अछि आओर हम दोसरोके बतबै छिअनि जे एना एना करबै तऽ अहाँ सङ्गे बढ़िआँ हैत ताहि दुआरे हमरा जनैत ओकर बहुत जरूरी छै खेल गार्डेनिङ्ग सब केनाइ आओर हम बागवानी करैसँ बहुत खुश होइ छी कियाकि हमर ददाजी हमर पपा हमर परददाजी तक ओसब सब गोटा गार्डेनिङ्गसँ बहुत रुचि छलथि हमसब जेना गाममे रहै छिए तऽ गाममे कि छै जे खेतीपर अहाँके बेसी लोक आधारित रहैत छै तऽ हमरा ताहि दुआरे गार्डेनिङ्गसँ बहुत बेसी अछि शौक हमर सबगोटा मतलब खेतीसँ जुड़ल छथि हमर बगलके सबगोटा खेतीसँ जुड़ल छथि ताहि दुआरे हमरो गार्डेनिङ्ग बेसी पसन्द अछि लेकिन जेनाकि हम बच्चा छी हमरा किरकेट कबड्डी ईहोसब हमरा खेलाइमे बड्ड नीक लगैए हमरा सएह विचार अछि